हम जे खाना जे मँगेने छी दोसर पता चलि गेल अइ हमर पता एखन अइ गौतम नगर सहरसा वार्ड नम्बर सतरह ओकरेपर अहाँ भेज दिऔ